नमस्ते मैम आउ आउ

अहाँकेँ बच्चा नहि नहि नहि अहूँ सबकेँ गल नहि एहिमे हमर सबकेँ गलती तऽ हमर सबकेँ गलती नहि अइ एहिमे अहूँके गलती अइ अहूँ सब बच्चाके ध्यान दियौ पढ़ाइ लिखाइमे तऽ बच्चा

बच्चा बच्चा कोचिङ्ग अबैया तऽ पढ़ाइ पर ध्यान देबऽ के बदला दोसर चीज पर ध्यान देत तऽ ओहिमे हमर सबके गलती नहि ने अइ नहि हम हम बच्चासँ पूछैत छी जे अहाँ ठीकसँ पढ़ैत छी होमवर्क लै छी कि नहि लै छी तऽ ओ कहैया हँ हम लऽ लेलहुँ तऽ हम की समझू

हँ हँ नहि नहि हम बच हम बच्चाके पैसा लऽ नहि कहैत छी अहाँ सबके हम कहि दय छी जब महिना लगैत छै तब हम बच्चासँ पूछैत छियै जे प पढ़य छी कि नहि अच्छासँ तऽ कहैत छै हम पढ़ैत छी याद करऽ लऽ भी हम दै छी अहाँकेँ बच्चा झूठ कहैया हम कॉपीमे नहि दै छी हम बुकमे दै छी हँ हँ

नहि हमहुँ सब मेहनत करैत छी पैसे लऽ हमहुँ सब मेहनत करैत छी हँ हँ हमहुँ सब मेहनत पैसे लऽ करैत छी हँ हँ ओ हम जनैत छियै तऽ पढ़ऽ पर बच्चोके ध्यान देबऽके चाही अहूँ ध्यान दिऔ हमहुँ ध्यान देबै ठीक छै अहुँ ध्यान देबै